मूंखे सिलाई करनि जो ॾाढो शौक़ु आहे मां तरह तरह जूं घणेई सुठियूं सुठियूं ड्रेसूं सिबियूं हुयूं ऐं कढ़ाई बि कई हुई मूंखे सिलाई करण में ॾाढो मज़ो ईंदो आहे मां पंहिंजे लाइ ख़ासि तरीक़े जा ड्रेसूं मां सिबियूं हुयूं उन सिबियूं आहिनि उन में त मां अलॻि अलॻि डिजाइनूं करे ऐं मां उन जो सुठी तरीक़े सां करे घर में सिलाई करण सां इहो ई फ़ाइदो थो थिए त पाण पंहिंजे हिसाब सां सिलाई करे था सघूं ऐं कपिड़ो बि माप सां कटे करे बचति करे था सघूं उहो कपिड़ो बचाए करे पाण ॿार जो फ्रॉक ठाहे था सघूं इन करे घर में सिलाई कराइसि खपे मां पंहिंजी सिंधी ड्रेस पतलून ऐं कुर्तो ठाहियो हुओ उहा असांजो सिंधियुनि जो अञा त ड्रेस आहे पैरवेस उहा ई असांजी आहे त मां उन खे ॾाढी सुठी तरह डिजाइन करे ऐं उन खे मां सिबी हुई मुंहिंजी मम्मी खे बि मां पतलून ऐं कुर्तो सिबी ॾिनो हुओ मुंहिंजी ॾाॾी खे बि मां मस्त डिजाइन करे उन खे सिबी ॾिनो हुओ इन में फ़ाइदो इहो ई आहे कि घर में सिबण सां पंहिंजी फेन सिलाई जी जेकी फिटिंग थी थिए उहे ॾाढी सुठे नमूने थी थिए ऐं पाण पंहिंजे हिसाब सां उन खे डिजाइन करे था सघू ऐं सिलाई में नियम हूंदा आहिनि की हिकिड़ो पाण रफू करे सिलाई में रफू जो हूंदो आहे बटन टांकण जो हूंदो आहे पाण उन में बटण बि सुठी तरह टाके तरह तरह जा डिजाइन वारा पाण बटन वठी करे पाण उहे लॻाए था सघूं उन खे पाण सुठो करे पाण डिजाइन करे था सघूं छो त उहो पंहिंजे ई हथ में आहे छो त पाण पाण पंहिंजे हथ सां था कयूं पंहिंजे हथ सां करण सां इहो ई फ़ाइदो आहे की पाण जीअं पंहिंजो मन थिए जीअं पंहिंजी पाण जो पैरवेस आहे की जीअं पंहिंजी सुठो लॻे पाण उन हिसाब सां पाण ठाहे था सघूं इन करे मां हिकु सुठी तरीक़े सां मां पंहिंजे लाइ बि हिकु पतलून ऐं कुर्ते जी सिलाई कई हुई